کچھ سال پہلے مجھے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا اس کتاب کا نام افسانہ اور افسانہ نگار تھا جس کے مؤلف نوشاد منظر ہیں اس کتاب نے مجھے فکری طور پر چیلنج کیا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کتاب نے مجھے جو چیلنج دیا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی افسانہ یا افسانہ نگار کیسے بن جاتا ہے یا ہمیں اگر کوئی افسانہ لکھنا ہو یا کسی افسانے کے اوپر کام کرنا ہو تو ہم اس پر کام کیسے کر سکتے ہیں یہ کتاب ایسی تھی جس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس چیز نے مجھے اتنا مشکل میں ڈال دیا کہ میں بیاں نہیں کر سکتا اس کتاب کے بارے میں میں نے دوستوں اور میرے جو محسنین یا میرے گھر والے لوگ ہیں میں نے اس سلسلے میں ان لوگوں سے گفتگو کی بات چیت کی بحث کیا ان لوگوں سے تو مجھے اس کتاب کو مطالعہ کا اندازہ ہوا کہ میں کیسے افسانے کو تلاش کر سکتا ہوں یا کیسے افسانہ نگار کو تلاش کر سکتا ہوں اور اس کے فلسفہ حیات پر کام کر سکتا ہوں